पहले हम दूध बगिया बनाते हैं तो पहले हम चावल को धोकर को धूप में डालते हैं उसको सुखाकर को चक्की में चलाकर को हाथ से पीसते हैं पीसने के बाद उसको फिर से सानते हैं गरम पानी डालकर को गरम पानी डालकर को डाल सानते हैं दूध उसमें उबालने के लिए दे देते हैं दूध जब उबलते रहता है उबलने के बाद उसमें डालते हैं दूध बगिया को डाल देते हैं उसको फुटाते फुटाते खूब फूटने लगता है फूटकर को जब निकल जाता है तब उसको फिर ब्वॉयल हो जाता है ऊपर अलग कर को फेंकने लगता है गिरने लगता है तब उसको हम नीचे उतारते हैं नीचे उतारने के बाद तिसके बाद हम तिल को जो है तिल को भूँजते हैं तिल को भूँजने के बाद खूब को भूँजते भूँजते तब हम उसको लाल कर देते हैं लाल कर को उसको उतार लेते हैं उतारकर को उसका जो काला छिलका होता है उसको बोरा में डालकर को उसको रगड़ रगड़ करको मल करको उसके बकला को निकाल देते हैं बकला को निकालकर को तिसके बाद उसको फिर से दूध डाल करको ऊपर चीनी डालकर को उसको बनाते हैं चाशनी चाशनी बना करको खूब को उसको भूनते हैं जब चाशनी ढेला होने लगती है पिघल करको जमा होने लगता है तब उसको तिल को डालते हैं तिल को डाल करको तिसके बाद उसमें मिलाते हैं मिला करको उसको गरम गरम को नीचे रख करको खल में उसको खूब को खलते हैं खूब को खलने के बाद ह जब लट्ठा की तरह जब ढेला ढेला हो जाता है तो उसको तिल को पिट्ठा बना करको रख देते हैं तिसके बाद हमलोग छठ पूजा के लिए अथी चूड़ा की लाई बनाते हैं चूड़ा को भूँज लेते हैं पहले भूँज करको रख लेते हैं रखने के बाद चीनी की चाशनी बना करको उसमें चूड़ा भी चुन करको भूँजल वाला डाल करको उसको मुट्ठी बाँध बाँध करको लाई बनाते हैं लाई बनाने के बाद उसको रख देते हैं तिसके बाद जब छठ परब आता है तो उसको लिए हमलोग गेहूँ तैयार करते हैं गेहूँ तैयार करने के बाद उसको गेहूँ को हम बिछ चुनकर को सुखाकर को फटक करको रखते हैं रखने के बाद धो धा करको उसको फिर जब छठ नज़दीक होता है तो उसको धो करको हम खल में देकर को कूटते हैं खूब कूट करको तब धूप में बैठ करको डण्डा लेकर को सुखाते हैं जा एक ठो चिड़ियाँ ना बैठ पाए ना एक ठो मक्खी बैठ पावे ना एक ठो तितली बैठ पावे उसपर खूब बैठ करको आराम से धूप में बैठ करको उसको सुखाते हैं सुखाने के बाद हमलोग उसको फिर पीसते हैं चक्की में चक्की चला करको पीसते हैं पीसते पीसते छठ पूजा का गाना गाते हैं पीसते हैं पीस करको तिसके बाद रख देते हैं रखने के बाद चावल धोते हैं सुखाते हैं चावल को भी उसको भूँजकर को उसमें घी डालकर को भूँजते हैं घी डालते हैं मद मक्खन डालते हैं कटुक डालते हैं तब जितना फल फ्रूट है सूखा वाला सब डालकर को भूँजकर को उसको हम लड्ड़ू बाँधते हैं छोटा छोटा लड्ड़ू बाँधकर को रखते हैं तब हम ठेकुआ को आँटा तैयारी करते हैं ठेकुआ को आँटा तैयारी करते हैं उसमें घी डालते हैं कपूर डालते हैं पूरा मलते हैं मल करको तिसके बाद कटुक डालकर को मलते मलते तिसके बाद है उसमें चीनी डालते हैं चीनी डालकर को मल लेते हैं मलने के बाद हम तब पानी हल्का हल्का डालकर को उसको मुट्ठी बाँधते हैं मुट्ठी बाँधने के बाद उसको हम ठेकुआ को ठोकते हैं तिसके बाद हम उसको चलाते हैं चलाकर को तिसके बाद हम कड़ाही में डालकर को उसको बना पकाते हैं